आं नोंथांनि हटेलाव जेनेबा दसजननि थाखाय ओंखाम जानायनि अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय दा बेयाव जागौमोन अमा बेदर ओमफाय दा अमा बेदर जानाया साबाया दाउ बेदरसो जासिगोन ओमफ्राय बेखौ आङो अर्डारखौ अमानि अर्डारखौ फेलें खालामनानै आं दाउ बेदरनि थाखाय साबा ओमफ्राय अमा बेदरनि थाखाय साबा अर्डार खालामफिननाय जाबाय